دو ہزار دس کا ذکر ہے میں دوسری جماعت میں تھی اور میرے مدرسہ میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ پروجیکٹ کرنے کے لیے دیا گیا تھا ایک تصویر اتارنے کے لیے کہا گیا تھا تو وہ تصویر مجھے اتارنے نہیں آتی تھی اور اور میں نے بھی غصے میں آ کر استاد کی ڈانٹ سن کر غصے میں آ کر میں نے بھی آڑی ٹیڑھی لائنس آڑی ٹیڑھی لائنس میں نے اتار اتار دی تم تو جو ہے تو ایک میرے دوست نے کاغذ کو دیکھ کر کہا غور کیجیے اس پہ کہ تم نے ایک بہترین تصویر اتاری ہے نظر آیا میرے دوست کو اس نے اس نے بولا پھر کوئی پھر میں بھی غور کری اس پہ تج تج یعنی غور کری توجہ دی تو میں بھی حیران ہو گئی اور جو اح احساس ہوا کہ انسان کوئی بھی ناکار نہیں ہوتا انسان کے لئے کوئی بھی چیز ناکار نہیں ہوتی اور نہ ہی بیکار ہوتی ہے ہم کوشش کریں کہ اس کے تصورات کے ساتھ کوشش کے ساتھ ایک نیا اک نیا انداز جو دل کے صلاحیت کے ساتھ ہم کسی کے صلاحیت کی کوئی نئی انداز میں رہ سکتے ہیں جس طرح ایک سدا ایک سادہ پیپر ایک سادہ کاغذ تھا لیکن اس میں جو ہے میں نے کلر کیا اور وہ ایسا رنگین ہو گیا ایک بہترین شکل میں نظر آیا اس میں اس طرح اسی میں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی بھی ناامید نہ ہوتی نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے اپنی خیال اپنی علم اور اپنی زندگی کو رنگ سے بھر سکتا ہے مشکلات کو اپنی ہمت سے ہار ہار کر ہار نہیں ماننا چاہیے ہمیشہ جو ہے سو امید رکھنا چاہیے اور آرٹس گرافٹ آرٹس اینڈ گرافٹ جو ہے اس میں یہی سکھ سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک نظریے کو سوچ کر اپنے خیالات کو ایک شکل دے کر ایک پین ایک پینٹنگ کے تصویرات بنانا چاہیے جیسا کہ پتلا ہونا ایک پتلا ہے پتلے پتلا ایک میسج دیتا ہے کہ جیسے پہلے کے دور میں لوگ تھے وہ لوگ جو مجھے مجھ مجھی طرح طریقے طرح طرح کے طریقے ہوتے تھے اس میں اس کے ایک ان اس کے ایک جمع کی شکل میں آرٹس اینڈ گراف کے ذریعہ وہ بناتے ہیں کہ اور لوگ جو تصویر کو پتلے میں شکل میں مسیج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تصویرات بناتے رہے اس سے اور ہمارا اس سے مائنڈ اور یعنی ہمارا دماغ بھی ذہن بھی اچھا ہوتا ہے اور اچھے اچھے اچھے اب ہم تھوڑا بنانے جائیں گے تو ہم اور ہمارے کو اور دماغ میں خیالات آتے ہیں کہ ارے ہم ایسا نہیں ایسا ڈرا کر سکیں اس ہم بنانے سے آگے والے کو بھی یعنی ذہن میں آ کے ارے یہ بھی کر رہا ہے ہم بھی کریں گے بول کے آگے والا بھی سوچتا ہے ڈرائنگ بہت اچھی چیز ہے تو پہلے بھی اور ہمارے مہاتما گاندھی بھی جو ہے سو بولے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے ڈرائنگ کروانا چاہیے تو اس سے ہی جو ہے لائف میں یعنی زندگی میں آگے بڑھتے تو ہمیں اسٹارٹنگ نرسری سے وہ چیز دی جاتی ہے تو پینٹنگ کرنا چاہیے جب بھی ہمیں مفت ٹائم ملا تو ہمیں پینٹنگ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے اچھی اچھی تصویرات بنانا چاہیے اپنی دماغ دماغ کو اچھا آپ بڑھانا چاہیے اس میں ڈرائنگ میں پینٹنگ میں تصویرات بنانے میں اور ہمیں کسی کی کسی کو آتا نہیں آتا ہمیں سکھانا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے